मेरी पुरानी वाली कुर्सी टूट गई तो में अभी एक नई जो कुर्सी ले कर आई हूँ जो बहुत ही अच्छी मज़बूत है उस का प्लास्टिक भी अच्छा है फ़ोल्डेबर है और उसको कहीं पर भी रख कर बैठ सकते हो वो अच्छी प्ला अच्छी प्लास्टिक की है तो उस पर पैर फैला के बैठ सकते हैं और ऊपर पैर ऊपर कर के भी बैठ सकते हैं आलकी पालकी और है ना पीछे टेका लेने है दर टेका ले कर भी बैठ सकते हैं

और इस का हम कहीं पर भी किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं और ये ये मेरी कुर्सी कुर्सी अच्छी है और ब्लैक रंग ब्लैक कलर की है